हैलो नमस्ते होर ठीक ओ तुस ते ओह् मिगी सनादे हे की कोई पार्टी दा प्रोग्राम ऐ अं अंजी अंजी ते नेईं नेईं टैम ते ऐ तुसें किन्ने बंदे दा फंक्शन रक्खे दा तुसें अच्छा अच्छा अच्छा दस्स बंदे हैन मेन्यू तुसें डिसाईड करी ओड़दा जां तुसें ऐहीं करना अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते तुस केह् रक्खने अपने मेन्यू च मतलब केह् केह् रक्खना चाह्न्ने अंजी अंजी अंजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आं इंया ते में इंया ते हैन होर बी चाहिदे छड़े होर बी ते हैन करने आस्तै बी चाहिदे कोई गल्ल निं आं चाहिदा चाहिदा ते कोई गल्ल निं में करी ओड़ना ते बंदें गी आक्खी ओड़ना की तुस मिगी मेन्यू डिसाईड करी देई ओड़ेओ जेह्ड़ा बी होग ते सनाई ओड़ेओ अंजी अंजी सनाओ आं आं आं बिल्कुल स्हेई अंजी अंजी अंजी आं आं दौ त्रै स्टार्टर बड़े न आं आं ठीक ऐ ठीक ऐ अंजी अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ आं रुट्टी ते नॉर्मल गै करनी जां थोह्ड़ा जेहा जादै किश करना आं ठीक ऐ थोह्ड़ा चाईनीज़ बी रक्खी लैने आं बिच ते थोह्ड़ा साऊथ सारा किश रक्खी लैने आं ना मेन्यू थोह्ड़ा बनाइयै ना तुसेंगी भेजी ओड़नेआ ना ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ बस